परिवार में महिला और पुरूष की भूमिका एक समान है परिवार में आज कल महिलाओं को बोलते हैं जो ये काम करो वो काम करो जेन्स को बोलते हैं ये काम करो वो काम करो लेकिन भूमिका बराबर है काज बराबर है महिला भी सभी काम कर सकते हैं उसका अधिकार है जेन्स भी सभी काम कर सकते हैं उतका उसका अधिकार है हमारे इधर बोलते हैं महिला खाना बनाएंगे ये बनाएंगे और जेन्ट्स बाहर काम करेंगे लेकिन जितना जेन्स काम कर सकते हैं उतना महिला भी काम कर सकती है महिला पढ़ाई करती है ड्राइवरिंग करती है सिंचाई करती है कुदाल चलाती है और वैसे ही जेन्स भी सभी इत्यादि काम करते है महिला आज कल खेत में काम करने जाती है जेन्स भी जाते हैं इसी प्रकार से सभी काम महिला और जेन्स को करना चाहिए बराबरी में करना चाहिए जितना काम करेगा महिला पुरुष दोनों मिल के उतना प्रगति अधिक बढ़ेगी